योग एक बहुत पैघ साधन छिए स्वस्थ्य रहैके लेल जीवनमे एक नियमित रूपसँ अगर योग करैत छी तऽ ओहि आदमीके जीवनमे कोनो तरहके बीमारिओ नहि भऽ सकैए स्वस्थ्य मानसिक रूपसँ हर हमेशा रहि सकै छी आओर अधिक दिन अहाँ निश्चित रूपसँ जीबि सकै छी तऽ योग शरीरके लेल बहुत ही फाइदामन्द चीज छै अहिसँ जीवनके रहन सहन शैली विचारसब नियन्त्रितमे रहै छै एकरा करलासँ हमर मानसिक तनाव भी दूर रहै छै स्वस्थ्य रहै छै दैनिक दिनचर्यामे मोन प्रसन्न रहै छै थकावट महसूस नहि होइ छै आओर एहिसँ हम बहुत नीक जकाँ नीन्द भी आबै छै आओर एहिसँ मोन स्वच्छ रहै छै सुन्दर रहै छै योग जीवनमे बहुत ही एक पैघ चीज छिए अगर नियमित रूपसँ एहि चीजके हम करैत रही तऽ